ہلو میرا نام قاسم ہے اور میں پی ایم کے وی وائی کے تحت بی ایس سی کورس کر رہا ہوں میں آپ کو اپنی پیش پیش رفت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کورس کے آدھے راستے کو مکمل کر لیا ہے اور اب تک کا تجربہ بہت اچھا رہا ہے میں نے بہت سی نئی مہارتیں سیکھیں سیکھی ہیں اور مختلف موضوعات پر گہرائی سے علم حاصل کیا ہے میں اپنی موجودہ پیش رفت کا جائزہ لینا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مزید کس چیز پر محنت کرنی ہے براہ کرم مجھے بتائیں کہ میں اپنی پیش رفت کو کیسے طریق کر سکتا ہوں کیا کوئی مخصوص پورٹل اپلیکیشن یا سسٹم ہے جہاں سے میں اپنی پروگریس رپوٹ دیکھ سکوں کیا میں اپنے اسائنمنٹ ٹی شرٹ اسکور اسکورس اور دیگر کارکردکی کارکردگی کے معیارات کو کہیں سے چیک کر سکتا ہوں چیک کر سکتا ہوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے رہنمائی فراہم کریں تاکہ میں اپنی تعلیم میں مزید بہتری لا سکوں اور باقی ماندہ کورس کو بہتر طریقے سے مکمل کر سکوں آپ کے تعاون کا منتظر رہوں گا